हँ हँ हम तऽ कवि तऽ छियै अच्छा विद्यापति जीके हँ तऽ विद्यापति तऽ अपना मिथिलाञ्चलके हम्म विद्यापति अपना मिथिलाञ्चलके बड्ड नीक कवि छलै सुनू एगो हुनकर रचित एगो बहुत सुन्दर भगवती गीत छै जे अपना घर आङ्गनमे गायल जाइत छै जय जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियउ गोसाउनि अनुगति गति तुअ पाया जय जय भैरवि असुर भयाउनि वासर रैन शवासन शोभित वासर रैन शवासन शोभित चरण चन्द्रमणि चूड़ा कतओक दैत्य मारि मुख मेलल कतओ उगिलि कएल कूड़ा जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियउ गोसाउनि घन घन घनन घुङ्घरू कति बाजय घन घन घनन घुङ्घरू कति बाजय हन हन तुअ कर काता विद्यापति कवि तुअ पद सेवक बिद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र बिसरू जनि सेवा जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियउ गोसाउनि अनुगति गति तुअ पाया जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया बड्ड नीक छलै उगनाके गीत बहुत ख्यात बड्ड नीक ठीक ठीक बड्ड बड्ड नीक ठीक